जी नमस्कार जी मैं शिवजी तिवारी ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ जी क्या सर्विस दूँ ब्यूटी पार्लर करना है जी मैं आपके बच्चे को क्या कराना है जी मैम तो उन्हीं की शादी है जिनका मेकअप कराना है तो मैम उनको जी मैम तो सुनिए देखिए मेकअप दो टाइप का होता है एक होता है एच डी मेकअप जिसमें सारे प्रोडक्ट्स सबसे महंगे महंगे होते हैं तो ये जाता है आपका दस हजार के ऊपर और एक होता है लाइट मेकअप जो की प्रॉडक्ट उसमें थोड़े सस्ते लगते हैं तो ये जाता है पाँच हजार को अगर एच डी मेकअप कराएँगी तो आप तो आपका जो लुक है वो पूरा रॉयल महारानी वाला आता है तो मैं तो कहूँगी कि आप एच डी मेकअप कराइए पाँच दस हजार का पड़ेगा तो मेहंदी का मैम अलग चार्ज लगेगा मेहंदी का भी लगेगा आपका पाँच हजार और अगर और अगर आपको और अगर आपको यहीं से लेंहगा चाहिए मेहंदी भी यहीं से और अगर पूरा मेकअप मतलब सारी चीजें सिर्फ मेरे यहाँ से लेंगी तो आपको ऑफर भी मिलेगा बीस पर्सेन्ट का डिस्काउंट तो मैम शादी आपके यहाँ कब है बीस अप्रैल को है और आप अभी बोल रही हैं ठीक है तो चार्ज बढ़ सकता है मैम क्योंकि उस दिन मैंने एक और का लिया है शादी का तो उसे मैनेज करना पड़ेगा तो मैम आपको पहले बोलना चाहिए ना पाँच दिन पहले आप बोल रही हैं चलिए ठीक है हो जाएगा लेकिन थोड़ा चार्ज का कर दीजिएगा पूरा पेमेंट लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज मिलेगी क्वालिटी अच्छी मिलेगी मेकअप भी फुल मस्त रहेगा आपका प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा पर चार्ज महंगा रहेगा बिल्कुल सब एक दम ब्रांडेड सामान है आप आ के मेरे पार्लर में मिल लीजिए देख लीजिए समझ लीजिए फिर ऑर्डर करिए बुकिंग करिए आइए आप आकर सामने से मिलिए ऐसे मोबाइल पर क्या ही बात किया जाए आइए एड्रेस मेरा है यहीं चाकियाँ में झंडा गली के पास नहीं अभी तो खाली हैं स्टाफ़ सारे हैं वो कर रहे हैं आप आइए आके मिलिए आके बात करिए और अभी थोड़ा मेरा काम भी है आइए सामने से बात करिए आप ठीक है ठीक है तो नमस्कार मैम